वहाँ आप हमारी सबसे पसन्दीदा बाइक बुलेट है जोकि हमारे पास है और और लम्बा सफ़र चलने में बहुत ही कम्फर्टेबल है और हम कहीं जाते हैं जैसे चकिया बनारस हमारे बबुरी लोकल मार्केट है तो हम तेल का माइलेज भी वह वज़नदार गाड़ी होने के हिसाब से ठीक है और हमारे पास पल्सर भी बाइक है जोकि वह भी तेल की बचत देती है मतलब माइलेज उसका अच्छा है और हम उससे बनारस जाते हैं घर आते हैं बहुत आरामदेह है और बाइक चलाना हमारा शौकिया साठ साल की उम्र हो गई थी साठ पैंसठ साल की उम्र हो गई फिर भी बाइक हम चलते हैं और वह बाइक से लोकल मार्केट वगैरह में भी हम लोग जाते हैं हेलमेट और जो ट्राइ ट्रैफिक का नियम है उसको फालो करते हैं